हमरासुनी के यहाँ जे छै ने नागरिक सुरक्षा के लिए पंचायत छै मतलब की गाँव घर मे मतलब कोइ झगड़ा हो गेलै या कोइ प्रकार के गाँव घर मे कोइ विषम परिस्थिति हो गेलै पंचायत छै पंचायत के माध्यम सँ निपटारा हो जाए छै अगर ईहाँ पर पंचायत के माधयम सँ एकदूसरे के बात के मानने सँ ईन्कार करै छै तऽ एकरा लिए जे छै आगे चली कऽ पुलिस वला भी सहयोग सँ त हमराअनी के जे छै आपसी भाव विवाद के निपटाबै छी मतलब कोइ निन्दनीय घटना हो गेलै या दुर्घटना हो गेलै तऽ ओकरो लिए जे छै डायरेक्ट पुलिस हमराअनी बगल मे ही थाना छै वहाँ पर हमराअनी के लिए तऽ ओकरामे अथि रहै छै तऽ छै की की पंचायत के जादातर जे हमरा खयाल से पंचायत के आदमी तऽ एकदूसरा हमराअनी बैठी के जे समस्या के समाधान करै छै तऽ मिलाजुला कऽ हर जगह यही ठीक रहै छै ओकरा से जब नहि सम्हलै छै तऽ ओकराबाद प्रशासन छै